चङा ॾींहं अॻु मां हिकु फेसक्रीम ऑनलाइन ऑडर कई हुई टर्मरिक फेसक्रीम घुराई हुई जेको ॾाढो सुठो हो मुंहं ते लॻाइण सां मुंहुं हिकदमि साफ़ु थी वियो ऐं काला दाग़ बि लही विया हीउ ऑडर करण सां ख़ाली ॿिनि ॾींहनि में मूं वटि पहुची वई हिन की हिन जी पैकिंग बि ॾाढी सुठी तरह कई वई हुई